शादी में जैसे बड़े समारोह में पानी की बड़ी मात्रा उत के लिए व्यवस्था करने के लिए हमें बहुत मशक़्क़त भी करना पड़ती है और बड़े बड़े सुविधाएं भी देना पड़ती हैं जैसे पानी शादी में चूंकि अपने समारोह में पानी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है जैसे हलवाई खाना बना रहा है तो उसके लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए हमें ही व्यवस्था करनी पड़ती है जैसे कभी उसके बोरिंग ख़राब हुई है तो हमें टैंकरों के माध्यम से उसके यहाँ अपने हलवाई के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है छोटी छोटी टंकियों पानी भरा जाता है जैसे हलवाई अपना खाना बना लेता है और पानी गर्मियों में तो पानी की और ही ज़्यादा व्यवस्था करनी पड़ती है तो उसके लिए पानी को इश्टोर करना पड़ता है और कभी कभार तो कैम्परों का भी सहारा लेना पड़ता है जो पानी पीने के लिए शुद्ध होता है उसके लिए उपयोग किया जाता है उसको बर्तन धोने में भी यूज़ किया जाता है खाना बनाता है हलवाई धोने में पानी पीने में और नहाने में सब चीज़ की सुविधा देखी जाती है